कौन बोल रहा है जी बराबर होटल चिराग उज्जैन से विनय बात कर रहा हूँ बोलिए अच्छा कहाँ से बोल रहे हैं आप अच्छा मंदसौर से बात कर रहे हैं आपको एक रूम चाहिए ए सी या नॉन ए सी अच्छा अच्छा कितने लोग हैं आप तीन लोग हैं कौन कौन है भाई तीनों लोगो में कौन कौन है हस्बैंड वाइफ है या अदर कोई अच्छा अच्छा क्यों किस प्रकार का रूम आप अफोर्ड कर पाएँगे

देखिए मैं आपको अपने होटल के बारे में बता देता हूँ पहले होटल चिराग पैलेस अपने होटल का नाम है रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने है ना आपको आने जाने में भी सुविधा रहेगी रेलवे स्टेशन से सिर्फ़ एक मिनट की दूरी पर होटल है ना अपने होटल में एक सौ दो रूम है जिसमें चालीस रूम ए सी है बाकी नॉन ए सी हैं हना मैं आपको इतना सब इसलिए बता रहा हूँ कि अभी क्या है आप अकेले आए हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आएँगे आप तो आपको यह ध्यान रहे कि अपन जिस होटल में रुके थे उस होटल में क्या सुविधाएँ हैं हह जैसे अभी क्या है कई होटलों में ऐसा होता है कि हम जाते हैं कहीं पानी की व्यवस्था नहीं होती कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं होती कहीं पंखे कूलर खराब होते हैं है ना तो ऐसा कोई भी ऐसी कोई भी कन्डीशन नहीं होगी और मित्र ए सी अगर आप लेना चाहेंगे तो वह भी मिल जाएगा और नॉन ए सी लेना चाहेंगे तो वह भी मिलेगा

तो मैं आपको चार्ज बता दूँ ए सी का

क्या है कि यह सबसे बड़ी गंभीर समस्या है चार्ज वाली की आप कोस्टली भी कम मांग रहे हैं और आप चार्ज भी नहीं पूछ रहे हैं तो मुझे थोड़ा सोचना पढ़ रहा है क्योंकि ए सी रूम है ना ए सी रूम का चार्ज बहुत ज़्यादा होता है है ना तो एक रूम में पर हेड पर डे का तीन सौ रुपये एक व्यक्ति का चार्ज लगेगा है ना अगर आप पर दो व्यक्ति हैं बच्चा है तो उसमें नौ सौ रुपये चार्ज लगेगा अगर दो दो कपल हैं आप लोग दो बच्चे हैं तो इसमें बारह सौ रुपये चार्ज लगेगा प्लस अगर आप रूकना चाहते हैं एक दिन और आप अगर नेक्स्ट डे अगर एक्स्ट्रा रुकेंगे तो उसमें पर हेड पाँच सौ रुपये लग जाएगा है ना

खाना जो भी आप अवेलेबल करवा सकते हैं अपना होटल भी है होटल से आर्डर करके होटल भी है अपना उसमें प्योर वेज खाना मिलेगा नॉन वेज अवेलेबल नहीं होगा है ना वेज का प्योर वेज खाना मिलेगा और जिस समय आप अपने रूम में बेल होता है बेल बजाकर आप लड़के को बुला लिया आपने जैसा भी आप चाहते हैं जो आप खाना ऑर्डर करेंगे वह आपको दस से पन्द्रह मिनट में रेडी होकर आपके पास आ जाएगा ठीक है तो जैसा भी हो आप मुझे जल्दी से जल्दी कॉल करके बताइएगा क्योंकि क्या है अभी सीजन चल रहा है त्यौहार वगैरह चल रहे हैं तो दर्शनार्थी बहुत आते हैं तो होटल अगर बुक हो जाता है तो फ़िर मैं आपको अवेलेबल नहीं करवा पाऊँगा रूम है ना ओके थैंक यू